अपनी जिंदगी में रामचारितमानस बहुत ही पसंद करते हैं हमारे पूरे जीवन में केवल एक ही पुस्तक छाप छोड़ती है वो है रामचारितमानस रामचारितमानस है तो उस ऊंची सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और हमलोगों के लिए एक अलग ही मार्ग दिखाती है सच्चा मार्ग दिखाती है इसमें इस किताब में भाई भाई का प्रेम माँ का बेटे के प्रति प्रेम पति पत्नी का प्रेम एक सेवक का एक भक्त अपने स्वामी के प्रति प्रेम ये सब अगर हैं तो रामचरितमानस में ही है राम जी के बचपन से जन्म से लेके माता सीता के धरती में समाहित होने तक का वर्णन रामचारितमानस में किया गया है भगवान राम के सेवक भगवान हनुमान जी हैं वो किस प्रकार राम जी से जुड़े हैं किस प्रकार उनकी सेवा करते हैं कितना उनके मन में माता सीता के लिए और प्रभु राम के लिए प्रेम है वो अगर देखने को मिलता है तो रामचरितमानस में ही देखने को मिलता है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक अनोखा ही पुस्तक है जो कि हमें उससे अलग ही पोज़िटीविटी मिलती है और हमारे अंदर जो निगटी निगेटीविटी जो है नकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं वो हमारे शरीर में से निकल जाता है हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जिससे कि पूजा पाठ उसका नित्य नियम उसका पाठ करते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है हमें जिससे कि हमारे रोग दुःख सब तकलीफ़ हर चीज़ वो दूर होता है ये पुस्तक ऐसा है जिससे कि हाँ उससे हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक से हमें हर तरह की पढ़ने से मन की शांति मिलती है तकलीफ़ दूर होती है और भगवान राम के एक महाराज होने से मतलब राजा होने से और उनके वन में जीवनयापन करने से एक हमें सीख मिलती है समय का सीख समय माता सीता हैं वो राजकुमारी होते हुए महारानी होते हुए अपनी ज़िंदगी जीवन जंगल में चौदह साल व्यतीत करती हैं भगवान राम के साथ तो उससे भी सीख मिलती है भाई लक्ष्मण हैं वो अपने भाई के साथ पूरी ज़िंदगी चौदह साल का सफ़र तय करते हैं उससे भी सीख मिलती है भाई भाई का प्रेम कैसा होता है तो ये जो पुस्तक है ये हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को सिखाना चाहिए उससे एक प्रेरणा मिलती है एक सीख मिलती है परिवार एकता में रहे ये अगर सीख मिलती है तो रामचरितमानस से ही मिलती है रामचारितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिससे कि एक दूसरे को जोड़ के रखती है और रामचरितमानस में माताओं का प्यार पत्नी का प्यार भाई भाई का प्यार सब देखने को मिलता है एक भक्त का प्यार सबकुछ देखने को मिलता है रामचारितमानस ही ऐसा है जिसमें कि माता सीता को चौदह साल का वनवास रावण के द्वारा हरण किया गया और वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत कि कैसे वो वापिस आए सब देखने को मिलता है और रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है हमसे जुड़ा हुआ है ये कलयुग में इस युग में हमलोगों को रौशनी दिखाने के लिए है और इस तरह की किताबें जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि अभी तक तो एक ऐसी पुस्तक यही बनी है बस रामचरितमानस और हाल में ही हमने मतलब मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक गोदान पढ़ी है जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा उससे भी असर पड़ा है और उससे भी सीख मिला है कि कैसे क्या करना चाहिए इंसान को और वो अलग ही छवि छोड़ती है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास इंसान के ज़िंदगी में अलग ही छाप छोड़ती हैं मुंशी प्रेमचंद एक अलग ही अलग अलग की पुस्तकें उनकी हर पुस्तकें अच्छी लगती है लेकिन गोदान एक अलग ही है गोदान से भी हमें अच्छी शिक्षा मिलती है